जैसे कि गाय है गाय का ओ गोबर होता है उसको हम लोग उपरी बनाते हैं और उसको जो है उपरी बना के रख देते हैं तो वो जैसे कि ठंडी हुआ तो ठंडी में तापने में काम आती है फिर उसके बाद जो है उसको हम दूध ऊध रखा जाता है तो दूध में भी उसको जो है आग जलाकर रखते हैं तो दूध जो है दही बन जाता है माठ मक्खन बनता है और जैसे लिट्टी चोखा हुआ उसमें भी जो है उपरी का काम आता है तो हम लोग उसका उसमें लिट्टी और लिट्टी बनाने में भी उपयोग लेते हैं और जो बचा होता है गोबर जैसे बरसात हुआ तो ओ पाथा तो जाएगा नहीं कैसे कोई बना पाएंगे तो वो उसको हम ले जाके मतलब एक जगह रख देंगे और जब वो एक जगह रख दिया तो जब जैसे कि खेत में डालना होता है तो उसको ले जाके खेत में डाल देते हैं तो खेत में डालने से ओ खाद बन जाती है और जो खाद बन जाती है तो हमारे खेत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है